नमस्ते भैया नमस्ते कौन हाँ हाँ बोल रहे हैं हाँ हाँ टिकट चाहिए कहाँ से बोल रहे हैं आप अच्छा अच्छा तो ठीक है तीन दोस्त हैं कौन सा टिकट चाहिए आपको अरे कौन सी टिकट चाहिए आपको जनरल चाहिए कि मिडिल चाहिए कि ए सी चाहिए कौन सा चाहिए देखिए ये सी आपको तीन सौ में मिलेगा और मिडिल आपको लग भग दो सौ में मिलेगा और जनरल जो है डेढ़ सौ में मिलेगा सब से आगे

ठीक है तो उसको हम बुक कर देते हैं और एक दो तीन सीट नंबर होंगी कब तक आएँगे आप लोग ये सब सब हमारे यहाँ सब ये व्यवस्था है ये सब बाज़ार ये उपलब्ध है बग़ल से भी कैंटीन भी है हमारे यहाँ कैंटीन से जो भी खाना से ले कर हर व्यवस्था है हमारे यहाँ जो भी चाहे आप ले सकते हैं वह नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है शांति प्रिय ढंग से अपना ढंग से देखिए आप लोग जाइए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है एक दम एक दम बहुत अच्छा है

हम्म हम्म ठीक है ठीक है नहीं नहीं कोई कोई ऑफर नहीं कोई ऑफर नहीं कोई डिस्काउंट हमारा नहीं वैसे ही सरकार हम लोग टैक्स फैक्स ले कर के इतना सब हालत कर ख़राब कर दिए सिनेमाघरों की हालत बहुत ख़राब है तो जो अब सिनेमा है जो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं सब चलिए आ जाइए तो फिर देखते हैं ज आमने सामने बात होगी तो देख लिया जाएगा हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा

हाँ हाँ ये बिल्कुल चलेगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छी मूवी है ये अपार है मूवी है आप बिल्कुल देखिए कोई दिक्कत नहीं हाँ नमस्ते नमस्ते